पहिले जे खेतीबाड़ी होइत छलै दीदी से हरसँ लोक जोतैत छलै जमाना छलै हन इहो देखने छियै जमाना जे मड़ुआ उपजैत छलै लोक गहुँम नहि होइ छलै बाधमे खेसारीके रोटी बनै छलै खेसारी होइ छलै बाधमे अल्हुआ उपजै छलै अल्हुआ देख देख कऽ धियापुतासभ सभ हमहूँसभ बप्हारि कटैत छलहुँ अल्हुआ नहि खायब आबक जमानामे एहन दीदी भेलै जे टेक्टरसँ खेत लोक जोताइ करैत छै पहिले हरसँ करै छलै आब टेक्टरसँ करै छै तऽ आब तऽ उएह खादपर सभटा उपजाइ होइ छै खेतो खराब होइ छै दीदी आ टेक्टरसँ जोताइ होइत छै तऽ आब तऽ गहुँम बड्ड होइत छै गहुँम होइत छै जकर जेहन खेत रहल तेहन उपजा भेलै भेलै आ लोक कयलक धानोके बीज लगेलक तऽ जकर जेहन खेत रहलै आ पहिलेके जमानामे बाढ़ि अबैत छलै तऽ बाढ़ि अबैत छलै तऽ उपजा नहि होइ छलै कमला महरानी धो पोछि कऽ लऽ जाइत छलखिन लोक खेसारी छिटैत छलए तऽ खेसारी मनसम्पय होइत छलै मौसरी मनसम्पय होइत छलै मड़ुआ होइ छलै किता कित्ते मड़ुआकेँ गजारि कऽ लोक धान रोपैत छलए धान नहि होइत छलै बाढ़ि अबै छलै दहा कऽ लऽ जाइत छलै आबक जमानामे बाढ़ि अबैत छै धरि अटकैत नहि छै जँ बाढ़ि एलै तऽ बहुत धान होइत छै अगर बाढ़ि नहि एलै तऽ रौदीके चपेटमे गृहस्थ पड़ि जाइए गृहस्थ अपन ओहिना अपन मरहना अरहना काटि कऽ खुएलक तकर बादमे गहुँम बाग केलक तऽ मसुरी बाग केलक तेहन अबैत छै काल जे ओ गहुँमो बौग भऽ जाइत छै मसुरिओ खेसारी भोर भऽ जाइत छै तऽ गरीब लोग गृहस्थ लोक तऽ एहीसँ होइत छै खेलहा पिलहा की पहिलेके जमानामे खेसारी रोटी खाइत छलै एखन दूध तरकारी सब्जी खा नहि सकै छै लोक ताहि जमानामे लोक अल्हुआके साग बनबैत छलै अल्हुआके साग खाइत छलै तकर बादमे बाड़ी झाड़ीसँ तोड़ैत छलै हँ साम कौनके भात खाइत छलै एखन तऽ भातके कोइ पूछैत नहि छै एक तऽ सरकार बहुत अन्न ठेल देलखिन ठेल देलखिन सरकारोके द्वारा से नहि लोक अन्नके पूछि रहल अछि दोसर आब बिहारमे बाढ़िओ नहि आबि रहल छै आ दोसर फसलो कम होइ छै उपजाउ नहि होइत छै फसल ओहि दुआरेसँ दीदी हमसभ इएह लऽ कऽ थोड़ छी गरीब लोक की करब तऽ लोग बोनिओ दुःख कयलक तऽ ओहोसँ गुजर कयलक एहन जमाना छलै जे हमरा अर के चारि रुपैए दूध बेचैत छलियै दीदी आब आब पचास रुपैए साठि रुपैए लीटर दूध बिकाइत छै एहनो जमाना देखने छियै जमाना जमानाके बात होइत छै दीदी हम तऽ तेहन जमानामे छलियै जे अल्हुआकेँ देख कऽ बप्हारि कटैत छलियै मड़ुआ रोटी नहि खाइत छलियै गहुँमक रोटी देखबो नहि करैत छलियै दर्शनो नहि होइत छलए एखन एहन जमाना भऽ गेलै जे तीन तीन कुण्टल गहुँम माल खाइत छै मालके चारामे जाइत छै